हेलो नमस्कार सर सर एक्चुअली में आपके पास मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था यह पेपर में न्यूज़पेपर में सर आपके यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब की ज़रूरत है तो सर एक्चुअली मैंने डॉक्टर डी आर एस गाँधी कॉलेज से मैंने अपनी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की हुई है इलेक्ट्रिकल से और मुझे तकरीबन डेढ़ साल का में मुझे में एक्सपीरियंस भी है और अगर आप एग्री होते हैं सर तो मैं आपको आप अपना जो सी वी है वह मैं आपको मेल कर सकता हूँ और आप जैसा समझे मुझे अगर आप कोल सर सर मैं एक्चुअली वो तो मैं सूरत सूरत उदना से बोल रहा हूँ जी मेरा सूरत उदना

डी आर एस गांधी कॉलेज इन मजूरा गेट सूरत हाँ हाँ हाँ सर सर वहीं से डी आर एस गाँधी कॉलेज हाँ तो और दूसरा मैं मैंने जो ये और मेरा साल भर का सिस्टी सिक्स के बी पर जो सिक्योरिटी सिस्टी सिक्स के बी है उसमें तकरीबन तीन साल मैंने अपना काम भी किया हुआ है और पर्सनली यहाँ पर अभी काम चल रहा है लेकिन कहते है न कोई कम्पनी में कुछ असामाजिक तत्व होने की वजह से अब मैं अभी यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं सोच रहा हूँ अब कम्पनी चेंज किया जाए इसलिए मेरे यहाँ पर जो सैलरी है वो लोग तीन साल हो गए लेकिन ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया नहीं है इसकी वजह से मैं यह कम्पनी को छोड़ना चाहता हूँ और आप

हाँ हाँ हाँ मेरे पास आपके पास आपके पास स्विच स्विच स्विच यार्ड है कि क्या है सर मैं जान सकता हूँ आपके पास सिस्टी सिक्स स्विच यार्ड है या इलेवन के बी स्विच यार्ड है हाँ तो सर उसमें मैंने काम भी किया हुआ है और उसका मुझे तीन साल का अनुभव भी है और ये सब हाँ हाँ हाँ हाँ

ओ ओके सर ओके ओके ओके सर थैंक यू सर ओके थैंक यू